हैलो हां जी ओह् साढ़े घर नलके लीक होआ दे ते तुस आए निं ओह् तुस ओह् तुस बाद च आइयै दिक्खी लैएओ पैह्लें इक नलका ऐ ओह् मता लीक होआ दा अज्ज ओह् ठीक करेओ बाकी आह्ले कल ठीक करी ओड़ेओ पंज ज्हार मता निं होई गेआ थोह्ड़ा घट्ट करी ओड़ो नेईं त्रै ज्हार निं एह् ढाई करी ओड़ने आं नेईं थुआढ़ा ते नेईं साड्ढा ठीक ऐ पंदरां सौ करी ओड़ने आं